गुड आफ्टरनून मैम बताइए हम कि क्या सहायता कर सकते हैं ओके मैम मैम हमारे पास रेड वेलवेट है चॉकलेट है और पेस्टी है वाइट पेस्टी भी है हां जी मैम जी हाँ बिलकुल आपका प्योर वेजिरेरियन अवेलबल है हमारे यहाँ पर अच्छी बात है आपको चॉकलेट केक चाहिए बट हम बताना चाहेंगे कि आप रेड वेलवेट का प्रेफर करिए क्योंकि वह उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है बट अगर आपको चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है तो आप वही कर लीजिए जी हो जाएगी मैम जी आप वन बाई वन बताइए हम उसको नोट कर ले रहे है ओके मैम आपका पिज्ज़ा बर्गर भी वेजिटेरियन रहेगा ना मैम ओके तो आपको हम बता दें आपका जो चॉकलेट केक है मैम आप बता सकती हैं आपको वह हाफ़ के जी चाहिए या फिर वन के जी या टू के जी चाहिए ओके तो आप यह बता सकती है आपको केंडल्स भी चाहिए उसके साथ जी मैम हमारे पास डेकोरेसन के सारे सामान अवेलबल है मैम टोटल आपका केक का जो है आपका थ्री के जी का तो वह आपका टोटल है आपका फ़ाइव हंड्रेड का वन के जी का फ़ाइव हंड्रेड है तो उसके अकॉर्डिंग की थ्री के जी का आपका हो गया फ़िफ्टीन हंड्रेड जी और आपका बर्गर और पिज्ज़ा का अगर अगर आप आप बता सकती है आपको लार्ज चाहिए या फिर मीडियम चाहिए ठीक है तो मैम मीडियम का तो टू फ़िफ्टी है बट लार्ज का थ्री फ़िफ्टी है तो आपका थ्री फ़िफ्टी मैं बुक कर दूँ मैम जी और आप बर्गर बता सकती हैं आपको चीज़ बर्गर चाहिए या फिर ओनियन बर्गर चाहिए जी मैम बिलकुल हमको एक ऐसा चीज़ बर्गर कर दे रहे है और ओनियन बर्गर कर दे रहे है हाँ जी मैम तो आपका मैम जी अभी हमारे यहाँ थर्टी परसेंट ऑफ़ चल रहा है मैम पिज्ज़ा पर भी बर्गर पर भी केक पर नहीं चल रहा है अभी उसके लिए माफ़ी चाहेंगे बट पिज्ज़ा और बर्गर पर अभी ऑफ़र चल रहा है हमारे यहाँ जी तो टोटल आप मैक्सिमम हमें पाँच घंटे का टाइम दे दीजिए उतने में आपको रेडी करके सामान डिलीवर करवा देंगे ठीक है